हेलो हँ हम सिनेमा बनऽबै छियै कहू हँ हँ आर की कहै छै हम की कहै छै ने हम बहुत एहन पिक्चर बनऽबै छियै जेना बनेने छियै फिदा फिर की कहै है आँ बहुत एहन एहन पिक्चर सब छै जे हम बनेने छियै आ सीरियल सब मे भी बनऽबै छियै सिनेमा सबमे तऽ फेर हॅं ओ हॅं हम कि कहै छियै हमहू बहुत एहन एहन बहुत नीक नीक पिक्चर बनऽबै छियै आहाँ देखने हेबै तऽ हम नाम बताउ ओ पिक्चर सबके हम बतऽबै छी नाम एगो फिदा बह

ओ तऽ अहाँ देखै छियै अथी धन्यबाद हम्मर देखै छियै आहाँ बहुत नीक लागैया हमरा कि कहै छै आहाँ भी हमर फैन छी से तऽ फिर एहन एन्ना हम बहुत्ते बी डी ओ सब बनऽबै छियै तऽ हम्मर बी डी ओ सब देख देख के आहाँ हँ एगो ओ हम कि कहै छै एगो बनऽबै छै की कहै छै का एगो फिदा मूवी बनेने छियै आओर फिर एगो टोलीप्रेमा बलेने छियै आओर फिर एगो की कहै छै ने जे आओर एकठो बागी बलेने छियै बहुत एहन एहन बी डि ओ सब छै आइ मिन बहुत सिनेमा बनेने छियै ओ हमर नीक लागैया हमर सिनेमा सब ओ आओर सिनेमा सबके हमर आओर केहन केहन सिनेमा सब देखै छियै ओ आहाँ आयब हमरा से हम अहाँके हमर नाम अनामिका छै हॅं हॅं अनामिका ठाकुर से खोलने छियै आओर की कहै छियै आओर की कहै छै हम बहुत्ते एहन सिनेमा सब छियै जे बनेने छियै आहाँके आबऽके चाही हमर ओ धन्यवाद आहाँ बहुते देखै छियै हमर ओ ठीक छै तऽ फिर से की कहै छै धन्यवाद हम्मर सिनेमा सब देखऽ लेल तऽ ठीक छै बात करै छी बादमे ठीक छै आओर सब आहाँ देखै छियै